जोंनि न'आव बाहायनाय माखासे आइजें आइलाफ्रा गोनां बादियै बाहायजानानै दङ दा जेरैहाय संनाय खावनायाव दो दोख्ला मा होनो जेनबा थौ थामजार साराइ आरो बिदिनो खोस्लि सोरबा होनो गारबा हाइग्रा आरो ओरैहाय जोंहा ओंखामफोरनि थाखाय समान मोनसारहोनो थाखाय माने औवानि बालेब खादौ सैनानै लायो बेफोर आइजेंखौ जोङो रिदि खालामनानै संनाय खावनायाव बाहायो दा बिनिफ्राय संनायनि सिगां जोङो माइरंफोरखौ जों साफायै सुनानै खेरखा होनो खेरखाजों जों माइरं सुयो खेरखायाव दोननानै दैजों बिदिनो सुनानै ओंखाम दो होनाय बर्थनआव मानि जोङो आरामसो मा होनो लखबनानै दैफोरखौ जखानि होनानै बिदिनो सङो आराे बे बर्थनआव बेखौ होनो ओंखाम दो बिदिनो आरो ओंख्रि दोआ जाहैबाय बे ओंख्रि संनायाव जाय दोखौ बाहायो बेखौ जों ओंख्रि दो आरो बिदिनो जों न'खराव बेफोर बायदिनो बाहायो आरो बेनिफ्राय साराइयाव साराइआ जाहैबाय जोंना एसे गिदिरब्ला बेयावबो ओंख्रि संजायो आरो एसे रेथे फिसायाव जोङो भाजा माबा माबि नाफोर एवखां सावखां खालामनाय जायो आराे बे साराइ फिसायाव दा बिनिफ्राय जोंहा दंबावो ओरै माइरं माइनिफ्राय माइरं खालामनो थाखाय मा होनो उलार गाइहेन बिबो जोंनाव थायो जों मानि माइखौ माइरं सौनानै माइरं रिदि खालामनानै मानि लायो आरो उलारआव देनानै दा बिनिफ्राय बेफोर माइरंफोरखौ साफा खालामनो हेला माइनिफ्राय माइरं जायो देनानै देनायनि उनाव दा बेफोरखौ साफा खालानो थाखाय जोंनो संग्राय नांगौ जावनो जावनानै माइरं साफा खालामनो थाखाय दा संग्रायजों जोङो माइरंखौ जावो आरो जावनानै साफा खालामो बेनिफ्राय जावखांनायनि उनाव जोङो मा होनो माइ थरसे थरनै थाबावो माइरंआव बेखाै बासिनो थाखाय जों सान्द्रि होननाय औवाजों हेबनाय सान्द्रि जों जोङो मानि सालिख'नानै माइगाबफोरखौ बासिबावो आरो दा बिदिनो खन' खन' बे माइरं संनाय बा दो दोख्ला बाहायनांगौआ ओरै साफा खालामनानै जोङो माने सङै खावै जायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइरं दैरंफोरखौ बबेनिफ्राय मोनो बेनि थाखाय फंनैसो मानि जोङो दुब्लियाव माइ गायनोसै सम लानानै मानि सिजन लानानै माइ गायनानै जा मोनो फिथाइ थायो बेखौनो जों माइ मोनो बिनिफ्राय बे माइखौनो जोङो हानानै जमा मा होनो बजा बजि खालामनानै रोगानानै सिथ्लाफ्राव जों मोसौजों बा टेक्टारजों मारा होनानै जों दामायनानै लायो आरो मा दा बेखौनो जोङो बे नांगौ समाव जोंनि बे मारा होखांनाय माइखौनो माेजाङै फोराननानै बिदिनो बिदिनो मा होनो उलार फ्राव सौनानै बा खिसुमानआ मिलफ्राव हैनानै बिदिनो साफा खालामनाै जायो दा जोंनि गुबै आइजें आइला न'खराव बाहायनाया बेनोसै मा होनो ओरैहाय बे उलार गाइहेनआनो जाहैबाय साराय थोरसि लथा बिदिनो खोस्लि गारबा होनो मा होनो बिनिफ्राय

फारसेथिं बेफोरनो जोंनि संग्राय सान्द्रि बेफोरनो जोंनि मुल जेनोबा न'खर जानायाव जों बेखौ जगार खालामनानै लायो आरो बेफोर बासनफोरखौ दा बेनो जोंनि थाखाय एंगारनो हायै बासन आरो आबाद मावनाय जेनेबा माइ दै गायनाय फुनायाव नांगाल जुंगालआ थाखाबाय बेफोरबो गुबै जोंनि अंग बायदि आरो